मोसानायजों जोंङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो मानोना मोसानायाव गोबां बोलो होनानै मोसानाय जायो जोेङो मोसानायाव आथिं आखाइ खर' मोदोम आरो गोसो होनानै मोसानाय जायो ओमफ्राय आरो मोसानायजों जोंनि देहानिफ्राय गोबां गोलोमदै गयो बेनिखायनो मोसानायजों जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो मोसानायाव खुसि जानाया जाहैबाय जोङो जेब्ला स्थेजआव मोसानो गोनां जायो अब्ला जोङो एक्सप्रेस'न मिनिनाय आव फाव देखायनो गोनां जायो बेखौ जोङो लाफाखायो जेनेबा मोसानायाव बे थाफाखानो गोनां जायो बेजों लोगोसे ओरैनो जोंनि हाबाफोराव माबेबा मोनसे माबा मिथिं दावथिंफोराव ओरैनो मोसाग्लांनाय बिनि खुसिया बा बिनि मिनिनाया आलादा जायो जेनेबा निजेखौ बावनानै गोसो होनानै मोसानायाव जेनेबा रंजानाय बेयाव मिनिनाया थाफायो बेनिफ्राय जोंनि स्थेजआव मोसानायनि आव फाव बा मिनिनायफोरा आलादा जायो बेयाव जोङो बेखौ मुवा मानसिखौ समायना नुनो थाखाय बा मोसानायखौ समायना नुनो थाखाय बे जोङो एक्सप्रेस'न बा मिनिनाय आव फावखौ लाफानो गोनां जायो बिदिनो खायसेया हाबाथिलि बा माबा मोनसे मिथिं दावथिंआव ओरैनो जौ लोंनानैबो मोसायो बेयावबो खुसि जायो निजे बियो गावबागाव ओरैनो गोसोखौ फ्रि लाखिनानै मोसानायाव एक्सप्रेस'नखौ होनानै बा खुब खुला मोसानानै खुब खुला रंजानानै मिनिनानै मोसानाय जायो